हा मां क ड्राइंग क्लास ऐं वर्कशॉप में भाॻु वरितो आहे ड्राइंग क्लास में नंढी हुअमि तॾहिं ड्राइंग क्लास अटैंड कंदी हुअमि ताकी मूंखे और सुठो टीचर सेखारे छॾे ऐं वर्कशॉप में भाॻु वठंदी हुअमि ताकी मां पंहिंजी ड्राइंग हुते ॾेखारिया माण्हू हुते ड्राइंग ॾिसंदा हुआ मुंहिंजी पेंटिंग ॾिसंदा हुआ वठंदा हुआ हुन में मूंखे कॾहिं चैक मिलंदो हुओ कॾहिं ट्रॉफी मिलंदी हुई कॾहिं मैडल मिलंदा हुआ त मांखे हुन कम खे करण में हुन सां और उत्साह मिलंदो हुओ कि मां पंहिंजी ड्राइंग खे और सुठो कयां हिन लाइ मां और सुठो करे वर्कशॉप में भाॻु वठंदी हुअमि ड्राइंग जी पेंटिंग जी जिते बि लॻंदी हुई ऐं प्रतियोगा प्रतियोगे परिक्षा बि थींदी हुई त मां हुन में बि भाॻु वठंदी हुअमि हुते मूंखे उतां जा जेके मालिक हूंदा हुआ ऐं जेके टीचर्स हूंदा हुआ पोइ मूंखे कुझु न कुझु गिफ्ट ज़रूर ॾींदा हुआ ताकी मूंखे हुन सां और अनुभव मिलंदो हुओ कि मां एतिरो कयो आहे त मां हिन खां और सुठो करे थी सघां हिन लाइ मां ड्राइंग क्लासिस बि ज़रूर अटैंड कंदी हुअमि जिते पतो लॻंदो हुओ कि ड्राइंग इस्कूल खुलियो आहे या ड्राइंग टीचर कोई सुठो आहे त मां हुन सां अटैच में रहंदी हुअमि ताकी मां हुन सां और सुठी पेंटिंग करण सिखा हिन लाइ उहो बि मूंखे ॿुधाईंदा हुआ मुंहिंजी मदद कंदा हुआ कि हिते हे वर्कशॉप आहे हिते प्रतियोगी परिक्षा आहे हिते वट त तुंहिंजी पेंटिंग्स और बढ़िया विकिणंदियूं ताकी तोखे कुझु न कुझु सहयोग मिलंदो ताकी हुन सां तूं पंहिंजो सामान बि ख़रीदे सघे पंहिंजो सए पंहिंजे में सहायता बि करे सघे पंहिंजे कम जे लाइ